جی ہاں ویلڈنگ شاپ سے بات کر رہے ہیں لیزر بیس میں ویلڈنگ مسین آپ کو مل جائے گی بھائی پچیس ہزار سے اسٹارٹنگ ہے اور پچاسی ہزار تک ہے

جی جی تو آپ کو کس کمپنی کی چاہیے سر بجاج کی ایک پینسٹھ ہزار کی ہے بھائی اس لیے کہ بجاج کمپنی اچھی کمپنی کی ہے اس میں بہت اچھی کمپنی ہے یہ اس میں آپ جب کام کریں گے اس مشین سے آپ کو دوسرے مشینوں سے زیادہ اچھا اس میں ریسپانس ملے گا ہوں تو آپ آئیے میری شاپ حسین آباد میں پڑتی ہے حسین آباد آپ دیکھیں ہیں کہ نہیں جہاں پہ جہاں پہ ایرانی چائے بکتی ہے بغل میں میری شاپ ہے ہوں تو آپ آئیے دیکھ لیجیے مشین پینتالیس ہزار والے انٹیکس کی ہے یہ بھی یہ بھی اچھی مشین ہے ہوں سب بڑھیاں کمپنی کی مشینیں رکھتے ہیں کوئی خراب مشینیں نہیں رکھتے ہیں

آپ کو جو پینسٹھ ہزار کی ہے دیکھ لیں گے بیٹھ کے ترسٹھ ہزار کی ہو جائے گی تو آئیے آپ میری شاپ پہ دیکھ لیجیے جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ لے لیجیے آپ آئیے گا آپ آپ کو نمبر مل گیا آپ کو میرا آپ آئیے گا بات کر لیجیے گا